सोनभद्र ज़िले में अभी यहाँ की वायु बहुत अच्छी है और यहाँ पर ऋतु का मौसम है और यहाँ पर ठंडी के मौसम में बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें मिलती है जैसे मटर गाज़र और बहुत सी अनेक चीज़ें मिलती है जिसे हम लोग को खा कर बहुत अच्छे से अच्छा लगता है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है